हैलो हां बोल्लो हां बस उ'ऐ बोल्ला ना फार्मर गै हां सब्जियां अ'ऊं किश लान्ना शैल लान्ना बधिया लान्ना हां कोई चक्कर निं लेई जाओ किन्नी सब्जी लैनी तुसें कोई चक्कर निं लेई जाएओ शैल ताजियां सब्जियां लग्गां दियां केले लग्गा दे केले निं केह् आखदे उ'ने ईं घिया लग्गै दा करेला भिंडी जो बी होंदा बाग बगैरा सारा किश लग्गै दा इसलै केह् पता लास्ट लग्गी जाना उसी हां होई सकदा ओह् लास होई दा होग तां गै बधा दा होना ओह्

इ'यै दस्स रपेऽ चलै दी इसलै हां ओह्दा कोई चक्कर गै नेईं ऐ मा'राज बधिया भिंडी बड़ी घैंट ऐ कुंगली भिंडी आहो बड़े मजे कन्नै घिया इ'यै बीह् रपेऽ जैदा जैदा निं ऐ बीह् रपेऽ गै ऐ हां होर उ'ऐ करेले लग्गै दे ते होर केह् आखदे उसी कद्दू बगैरा ते होर पता निं भट्ठे बी लग्गै दे न नां नां करेला कुत्थै घटेआ उ'ऐ चलै दा चाली रपेऽ हां करेला खाने आह्ली चीज ऐ लेई जंदे सगुआं अस बाह्र बड़ा घैंट लग्गै दा ओह्

ठीक ऐ तां ठीक ऐ ठीक ऐ खरी बडलै आएओ कोई चक्कर निं हां हां ठीक ऐ पंज बजे आई जाएओ कोई चक्कर निं ऐ

ठीक ठीक ऐ खरी